आंनि नखरावथ' गेले गेलेग्रा रावबो गैया गेलेगिरिया रावबो गैया आरो फोरोंजानो बोसोन होजानोबो रावबो लुबैनायखौ आं नुवाखै बेनिखायनो आं मानसिफोरखौ नुयो माखासे लोगोफोरखौ नुयो गेलेनायाव गोबां गोसो होनाय गेलेनानै सासे मानसि जाहैनो हानाय बेफोरखौ नुयो आङो दा आंनि नखरावथ' आङो गेलेनो मोजां मोनग्रा आरो गेलेनो लुबैनाय बोसोन होजानो लुबैनाय रावखौबो नुनाय जायाखै जायफोर गेलेनो आरो गेलेनो बोसोन होजानो बा फोरों जानो लुबैयो बिसोर बिसोरखौ आं नुयो बिसोरनि सोरबा सासे बिदा बा बिब' बा भाय बाहागिफोरा सोरबा सासे गेलेग्रा बा मोजां गेलेनायनि थाखाय मिनथिग्रा दङबा बिसिनियाव सोङो बिसिनियाव सोंनानै लायो गेलेनो थाखाय बा गेलेनायाव फोरों जानो थाखाय मा मा खालामनांगोन माबायदि रोंनांगोन मारै मारै खालामबा मोजां जागोन बेफोरखौ बिसोर आङो सोंनाय नुनो मोनो बिदिनो भाय बाहागि बा बिदा फंबाय बा नखरनि बिमा बिफाफ्राबो सोरबा सोरबा गाव गावनि फिसाजोखौ गेलेजानो लुबैयो गेलेनायाव गोसो होजानो लुबैयो बिसोरो गाव गावनि फिसाफोरखौ बिद्बि गोसो जानो लुबैबा थुलुंगा होयो आरो